म्हजें कुटूंब म्हळ्यार हांव म्हजो घोव आनी म्हजे दोन चले म्हज्या घोवाचें कपड्याचें दुकान आसा तो सगळो वेळ तातुनूच आसता बिजी म्हज्या कटुंबा फाटल्यान म्हाकाच चड राबचें पडटा म्हज्या भुरग्यां विशयी म्हाकाच पळोवचे पडटा तांकां स्कुलाक हाड व्हर तांचेर लक्ष दी सगळें म्हाकाच करचें पडटा म्हजो वडलो चलो ताचें आता शिकून जाले आसा तो मातशी म्हाका मदत करता तातूंत मातशें म्हाका चड इल्लें बरें पडटा धाकलो चलो म्हजो शिकता आता इश्टा विशयी सांगप म्हळ्यार म्हाका इश्ट भरपूर आसात सांगून सोंपपाना आनी सगळे इश्ट म्हाका इतले उपयोगी पडटात म्हाका कितेंय विचारल्यार म्हाका कोणूय सांगोंक शकता इतले म्हजे कडेन तरे तरेचे इश्ट आसा टिचरी आसा धंदेवायीक आसा हांव जेन्ना आमचें दुकान आसा ताचे खातीर म्हाका धंद्या वेळारूय इश्टां भरपूर मेळटात तशे बाकिचेय हातूंतले शिक्षणीक हातूंतलेय म्हजे कडेन इश्ट आसात म्हाका खंयच कमी पडपाना अशें हांवें इश्ट कमोवन दवरिल्ले आसात